अ गाइखेर दङ खैथासोआव सेरगोन अ बेसेथो ओंखारो

दामआलाय बेसेबां फवासेयाव अ आधा लिटारसो मोनगोन ना मोना अ

खैथासोआवबा सेरनाय जागोन थाब नांगौमोन बे गाइखेरखो अ माने आलासि फैनो नागिरदों आरो ओंखायनो नांगौमोन औ खैथासोआव मोनफायगोनथाय थाब मोनफायगोन होनना बुंदो आरो आलासिफोरा अ

ओमफ्राय मासेल' नामा मोसौआलाय

अ ओ होमब्लालाय

फन हरब्लानो जाबाय होमब्ला सेरनाय जाबोला कल खालाम हरब्लानो जाबाय नै न'आवनो दोङो ओरैनो थांगोन र' दाहाय सेरनाय जाबोला खबर हरब्लानो जाबाय अ दे